ہمارے علاقے میں پولیس ہماری اس طرح سے سہایتا کر رہی ہے کہ وہ جو پولیس کی گاڑیاں ہیں وہ ہمیشہ اتنے پشتے پہ کھڑی رہتی ہیں جیسے کہ کسی بھی انسان کو چھوٹی موٹی سمسیا ہوتی ہے تو وہاں اپنی سمسیا کو وہ جا کر بتا سکتے ہیں اور ان سے اپنی سمسیا کا حل نکلوا سکتے ہیں کافی ساری درگھٹنائیں ہوتی ہیں روڈس پہ اور یوں سڑکوں پہ چلتے پھرتے جس کارن پولیس وہیں رہتی ہے پشتے پر مطلب کہ چوراہا جو ہوتا ہے وہیں پہ ان کی گاڑی رہتی ہے تو روڈ پہ یا کہیں پہ کسی بھی گلی میں کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی بھی درگھٹنا ہو جاتی ہے تو پولیس ترنت وہاں پہنچتی ہے تو پولیس وہاں ایک دم پہنچ جاتی ہے اور ان کی سمسیاؤں کا سمادھان نکالتی ہے ہمارے علاقے میں کچھ اس پرکار ہی پولیس اپنا کام بہت ہی بہتری سے کر رہی ہے اور امید ہے کہ پولیس سبھی علاقوں میں کام کریں اسی طرح کا اسی طرح سے تا کہ کسی کو بھی کسی ناگرک کو بھی کوئی پریشانی نہ آئے آگے کے لیے اور ہمارے جو ایریا میں جو سہایتا کرنے میں جس چیز کی زیادہ تر ڈیولپ ہونا چاہیے جس چیز میں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے انڈسٹری میں نا ہماری جو سٹی ہے اس میں چوریاں بہت ہو رہی ہیں رات کو تو اس چیز پہ زیادہ دھیان دیا جائے درگھٹنائیں گھٹتی ہیں تو پولیس ایک دم سے ٹھیک ہے چلو وہاں پہ رہتی ہے پولیس کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے پولیس وہاں پہ ہے لیکن رات کو جو چوری ہوتی ہیں رات کو بہت ہی مہنگے مہنگے موبائل چھوٹ جاتے ہیں بہت سارا سامان چلا جاتا ہے پیسے چلے جاتے ہیں تو یہ رات والی جو سمسیا ہے اس پہ زیادہ غور دی جائے اور پولیس ڈپارٹمینٹ سے یہ نیویدن ہے کہ وہ بہت زیادہ اس کے بارے میں چرچا کریں اور اس کا سمادھان نکالیں